عام طور پر ہمارے علاقے کے بچے قومی مقابلہ جاتی امتحان وغیرہ دیتے ہیں جیسے کہ نیٹ کا امتحان ہوتا ہے یا پھر اور بھی دیگر سرکاری ایگزامس ہوتے ہیں جن سے بچے ایگزام دے کر اپنا اپنا کریئر بناتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو امتحانات کی تیاری کرتے ہیں کرواتے ہیں اور اسی طریقے سے ان بچوں پر بچوں کے جو سارٹیفکیٹس بھی کرواتے ہیں تاکہ بچے اپنے امتحانات کو اچھے طریقے سے دے سکیں جیسے کہ ہمارے یہاں پر این ایچ ٹی اور الیگزی اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے دیگر ادارے موجود ہیں جو بہت سارے بچوں کو امتحان کی تیاری کرواتے ہیں اور بچے یہاں پر امتحانات دے کر اپنا اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے امتحانات کے عمل میں یہ سارے انسٹیوٹ اور ادارے مدد کرتے ہیں ان بچیوں کو جو بچے تعلیمی میدان میں کمزور ہوتے ہیں یا ان بچوں کی سمجھ تھوڑی کم ہوتی ہے تو ایسے بچوں کے لیے اسپیشل کلاسز ہوتے ہیں جس سے وہ بچے کافی زیادہ ماہر اور تجربے کار بن جاتے ہیں اور وہ لوگ تعلیمی میدان میں ایک نیا نام پیدا کرتے ہیں اور وہ بچے مقابلہ جاتی امتحان میں کامیاب ہو کر کے اپنا اور اپنے معاشرے کا نام روشن کرتے ہیں